گڈ آفٹر نون سر سر میں ابھی گجرات سے ریسرچ کے لیے آپ کے یہاں آیا ہوں دہلی تو ہم مجھے ایک روم کی ضرورت تھی جی سر مجھے آج ہی آنا تھا شام تک

جی سر آپ آپ جی سر مجھے سنگل روم چاہیے جی نہیں نہیں سر میں اکیلا ہی ہوں تو مجھے سنگل ہی چاہیے جی ضرور سر کون سے فلور پر ہے سر آپ کے یہاں لفٹ کی سویدھا ہے سر میں تھوڑی دیر میں آ کر جوائن کروں گا جی سر میں یہ پوچھ رہا تھا آپ کے بیڈ میں جو گرافٹنگ سونے والی ہے وہ کیسی ہے سر میں کہہ رہا ہوں آپ کے جو بیڈ میں سونے والے کتنے ہیں وہ کیسے ہیں پنچنگ ہیں یا کون سے ہیں اور سر کھانے کی سویدھا ہے آپ کے پاس ویج آر نان ویج جی جی تھینک یو سر